औ ए दख'नायाथ' बहुथ दङ माखौ नांगौ मायदि गोनां दं फाखुवानि दङ बिदनफोरबो दङ आगर गुबै दावराइ मोख्रेब दंजोबो आरो बिसिबो गासिबो आगर गिदिर मानि गेजेर गेजेराव आगर लानाय फोरबो दङ बिदिनो गरसे गरसे जिङाव आगर लानाय मा मडेलखौ नांगौमोन औ मा खालारखौ नांगौमोन मा रंनिखौ ए बेयोथ'